साढ़े इंडिया बिच टूरिज्म अट्रैक्शन लेंडमार्कस होई गे ताजमैह्ल कुतुबमीनार चारमीनार हवामैह्ल सिटी ऑफ पैलेस लोटस टैम्पल अमृतसर गोल्डन टैम्पल मीनाक्षी टैम्पल मीनाक्षी टैम्पल गेटवे ऑफ इंडिया होर हुमायुं टैम्पल